आमी आतां दोन हजार तेवीस वर्सान आसा फाटलें वर्स म्हटल्यार दोन हजार बावीस त्या वर्सान म्हज्या लाइफान खुबशे बरी गोश्ट्यो आनी तशेंच थोडीशीं वायट गोश्ट्यो बी जाल्ली आसा तातूंतले आयज हांव म्हजो सगल्यान बरो अनुभव आयल्लो दीस सांगता एक न्ही दोन तरी दोन दिसांचें वर्णन आयज हांव करतलो तर पयलो दीस पय एक दीस असो दीस आसलो जे दीस आमी आमकां आमच्या काॅलेजींतल्यान फिल्ड ट्रिपाक व्हेल्लें ती फिल्ड ट्रीप आशिल्ली एका डेमाचेर उस्कय डेम म्हणून थंय जाग्याचे नांव आसलें सगल्यान सका सगल्यान पयलीं आमकां सकाळीं काॅलेजीन साडेसंक येवपाक सांगिल्लें सगलीं भुरगीं एकठांय जावन आमी एक आठ म्हटल्यार काॅलेज्ंसान भायर सरलीं भायर सरच्या पयलीं आमकां काॅलेजीन खावपाक च्या बिस्कीट पाव भाजी पाव दिल्ले तशेंत आमी तें खावन आपलें पोट बी भरून आमी भायर सरिल्लीं आमच्या काॅलेजीन सगळे मेळून एक आठशीं भुरगीं आसता आशिल्लीं आनी त्या आठशे भुरग्यातल्यान एक दो दोनशे भुरगीं आमी सगळीं मेळून त्या ट्रिपाक गेल्लीं तर दोनश्या भुरग्यांक एडजस्ट करपाक काॅलेजीन तीन बंद तीन बसींचो वेवस्था केल्ली ती तीन बस्यो सगलीं कंफर्टेबल आसलीं म्हटल्यार तांची सिटां बीन बरी आशिल्लीं अशें तुटिल्लीं बी कांयत नासलें ते बसीन तो ड्राय तो जो कोण ड्रायव्हरूय आसलो तो बरो उलोवपी आसलो आनी स्वभावानूय तो बरो आसलो आमी तर आठांक आमी भायर सरलीं आमी सगळे फ्रेंन्ड्स सगळे अशें मजा करत बसीन बसून एका मेकाची एकामेकां कडेन उलयत गजाल्यो करत गाणें म्हणत आमी त्या जाग्यार पावलीं वाटेर वता वताना आमी एका जाग्यार थांबलीं आनी तें जाग्यार थांमून आमी पिवपाक बीन किदें घेतलें मागीर तें पिवपाक बी किदें घेवन जातकूच आमी एक धा मिण्टांनी त्या जाग्यार पावलीं उस्कय डेम तर तें उस्कय डेम आसा तें म्हटल्यार तेका एक धा मिण्टांची ट्रेक ट्रेक करची पडटा तर बसीन आमकां बसीन भायर एक देवूळ आशिल्लें ते जाग्याच्या भायर एक देवूळ आशिल्लें तर थंय आमकां पयलीं रावयलें थंय सगळीं जाणां आमी देवलीं बसींतल्यान तीनूय बसींतल्यान सगळीं जाणां देवलीं एकठांय जालीं थंय आमकां मागीर ट्रेक करचें पडटलें म्हणून आमकां आमच्या टिचरान आनी ट्रेक गायडान ओआरएसाचीं पॅकेट आनी लंचा खातीर प्लास्टीकच्या फाॅयलान एलुमिनीयमच्या फाॅयलान आमकां फ्राइड रायस दिल्लो ओआरएस ह्या कारणाक दिल्लो की चडश्या टायमार आमी जेन्ना चलतात तेन्ना थोड्यांक अशें उद आंगान उदक कमी जातकूत घोळ बीन येवन पडटा सो तें जावपाक जायना म्हणून आमकां ओआरएसचीं पॅकेट दिल्लें तर तें आमी सगलें आपले बाॅटलीन घातलें सगल्यांनी आनी एक घोट मारत मारत आमी चलपाक लागले तर एक धा मिण्टांची ट्रेक आसली ते ट्रेकाक आमी थोडे जाणां व्हिडियो काडटाले एकामेकाचे थोडे मस्करी करताले एकामेकाक च्या गळ्यान हात धरून चलताले तशेंच करीत करता करता आमी एक धा मिण्टान त्या डेमार पावले आनी त्या डेमार पावतकूत एकदम बेश्ट व्हीव आशिल्लो ते डेमाच्या एका सायडीन खूब हरयाळी आशिल्ली म्हटल्यार खूब ग्रिनरी आशिल्ली त्या जाग्यार आनी ताच्या दुसऱ्या सायडान तो पावसाचो म्हयनो नाशिल्ल्या कारणान तितले चड उदकूय व्हावनाशिल्लें पण इतलें उदक आशिल्लें की आमी तें दुसऱ्या सायडांतल्यान क्राॅस करून डेमाच्या दुसऱ्या सायडान पावपाक तर आमी सगळीं जाणां मेळून ते आमी सगळे मित्र मेळून ते डेम क्राॅस करता केलो त्या डेमाच्या मदी रावन एक असो जागो आशिल्लो थंय आमकां उबे रावन फोटू बी काडपाक मेळटालो थंय आमी सगळ्यांनी फोटो काडलो बोरो आनी परत आमी चलपाक लागलीं तर तें डेमाक पळोवन आमकां तितलेंय चड मजा येवंक नाशिल्ली तर आमी म्हटलें आनी मात्शे फुडें चलत या फुडें चलता चलता आमी एका तळयेकडेन पावले ते तळयेन ते ती तळी एकदम सुंदर आसली तर तातून व्हाव व्हांवता तें उदक आसलें म्हणजें जें डेमांतल्यान उदक व्हांवतालें तें येवन ह्या तळयेक कनेक्ट जातालें आनी तितलीय चड भरिल्ली बी नासली तळी म्हटल्यार चड खोलूय नासली ती आनी पेंवपा सारकें उदक आसलें तेतून तर आमी पयलीं जेवण खाल्लें आमकां फाॅयलान तांच्यानी फ्राइड रायस दि्ल्लो तो आमी खाल्लें सगलीं जाणां मेळून हासत खाल्लें बीन तें आनी मात्शे वेळान आमी उदकान देंवले तें उदक एकदम थंड आशिल्ले आनी तातून गर्मीचो गर्मीचो सीजन आशिल्ल्या कारणान आमकां त्या उदकान देवून सू दिसलें तर आमी उदकान खूब मजा केली एकट्या आमच्या फ्रेंडान एकट्या आमच्या फ्रेंडान बाॅल हाडिल्लो तर ते बाॅल आमी उदकाच्या ह्या सायडीन त्या सायडीन मारून दोन टीमीनी जावन खेळटालीं तशेंच मागीर खेळटा खेळटा केन्ना अशें एक वर जालें तें आमकांय कळूना आनी आमकां मागीर आमचें ट्रेक गाइ़डान भायर आफयलो तें करता म्हणसर एक पांच चार पांच सुमार जाल्लीं चारांक आमी सगळीं मागीर परत मेळून एकठांय जालीं सरान आमचे नांवां चेक केलीं अटेंन्डन्स घेतिल्ली परत आमी मागीर बसीकडेन चलपाक लागलीं वाटेर चलता चलता आमकां तीत ताजो डेम आशिल्लो तो आमी पयलीं क्राॅस करचो पडलो तर ते क्राॅस करताना बारीकशे लाकडाचो पूल आशिल्लो ते पुलावयल्यान ते तो पूल आमकां क्राॅस करपाक म्हाका तरी खूब मजा आयली किद्याक तर थोडीं जाणां त्या पुलार निसरून पडलेय बी तें पळोवन आमकां हांसपाक बीन आयलें

ओवराॅल ओवराॅल एक बरो एस्पिरीयन्स आशिल्लो तो जे जो टायम आमी आमचे काॅलेज दोस्ता बरोबर काडिल्लो तो तें सगळें जावन आमी बसी कडेन परत एकठांय जालीं आनी मागीर आमकां खावपाक बिस्कीट आनी फ्रुटीची दोन टेट्रा पॅक्स दिल्ले ते खावन बीन आमी सगळीं जाणां बसीन बसलीं आनी बसीर मागीर वाटेर बसीन सगळीं जाणां बसतकूच आमी बस भायर सरली दुसरे जाग्यार वचपाक तो दुसरो जागो आसलो तो आमकां अशेंत साइट सायटसिंग करपाक व्हेल्लें तर थंय ते जाग्याचें नांव म्हाका सारकें खबर ना पण थंय बरी एक बरें एक देवूळ आशिल्लें आनी तेत देवळाक देवळाक तेकून एक तेका बबल तळी म्हणटाली तर तें बबल तळीकडेन ताळी वाजयतकूत त्या तळयेंतल्यान बुडबुडे येताले तर ताजे खातीर तेका बबल तळ तळी म्हणटाली थंय तो येवन जातकूत आमी थंय मात्शे वेळेर रावले आनी आप आपल्या इश्टा बरोबर फोटो बीन काडले आनी तें जातकूत आमी परत बसीन बसले असो करून आमचो दीस एकदम खुशयेन गेलो तो दीस हांव केन्नात विसरचो ना जो वर्सांतलो तो एक दीस येता जेन्ना आमकां काॅलेजींतल्यान सामकी आमी सगळे काॅलेजींतले एका बरोबर कितें फन एक्टिवीटी करता तो दीस एकदम मजेशीर आसलो मागीर घरा पावता म्हनसर स जाली आनी स जातकूत सगलीं जाणां आपआपले घरा जशीं आयिल्लीं तशीं मागीर गेलीं असो करून हो म्हजो एक अनुभव आसलो फाटल्या वर्साचो